हेलो नमस्ते जी अच्छा अच्छा अच्छा कितने लोग हैं आप लोग सात लोग सात लोग मतलब कि मतलब आप कॉस्टली मतलब खर्चा कर सकते हैं अच्छा तो मेरी समझ से तो ट्रेन बेनिफ़िट रहता है ट्रेन में जाने से क्योंकि आप लोग सात लोग हैं तो ट्रेन से ही जाइए आप ट्रेन में जाने से आराम भी रहता है जैसेकि आपको रेस्ट करना है तो वहाँ पर सीट वग़ैरह होती है आप लेटकर आराम भी कर सकते हैं वॉशरूम भी होता है उसमे तो वह भी आप यूज़ कर सकती हैं या इसीलिए अगर आप अपनी गाड़ी बुक करके जाती हैं बस से जाती हैं तो यह सब सुविधा आपको नहीं मिलती है बाथरूम उसमें खाली आपको बैठने को ही मिलेगा और उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है तो आप ट्रेन से ही जाइए ट्रेन से जा रही हैं आप फ़ायदे में रहेंगी और उसका मतलब कि टिकट अगर आप तुरन्त मतलब पैसेन्जर का लेना चाहती हैं तो तुरन्त ले सकती हैं अगर आप ज़्यादा आराम से जाना चाहती हैं तो आप रिजर्वेशन करा सकती हैं तो रिजर्वेशन का थोड़ा महँगा पड़ जाता है रिजर्वेशन का थोड़ा महँगा अगर हो जाता है अगर आप फर्स्ट का कराना चाहती हैं तो जैसे दो हज़ार जाएगा सेकण्ड का कराना चाहती हैं तो मतलब कि डेढ़ ही हज़ार पड़ेगा थर्ड का कराएँगी अच्छा सात लोग हैं तो फिर आप का ही करा लीजिए फर्स्ट का मत कराइए फर्स्ट का फिर महँगा बैठेगा आपको आप थर्ड ही बुक कराइए तो उसमें आपको मतलब अच्छे से आपके बजट में आ जाएगा हाँ बस में प्रॉब्लम होगा हाँ बस में मतलब कि थोड़ा उसमें वह भी रहता है खाली आप बैठ ही सकती हैं बैठकर जाएँगी वॉशरूम वग़ैरह आपको यूज़ का कहाँ मिलेगा वहीं मतलब उसमें तो होता नहीं है तो आप मतलब कि ट्रेन से ही जाइए ट्रेन से ज़्यादा फ़ायदे में रहता है तो यह चीज़ है बस वाला है हाँ यह मथुरा भी है यहीं पर यू पी में ही है बहुत अच्छी जगह है टहलने वाली अगर आप वहाँ वहाँ भी टहल सकती हैं हाँ हाँ वह तो रहती है कि आप जैसे अके अकेले मतलब जा रहे हो तो उसका एक अलग रहता है एक डर भी बना रहता है कि अरे हम अकेले जा रहे हैं नहीं पहुँच पाए वहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं है और अगर आप सात लोग जा रहे हैं तो कि एक पूरा मतलब बॉगी में वह चीज़ रहती है कि हम सात लोग हैं आगे जाकर मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है और देखती होंगी आमतौर पर टी वी न्यूज़ में सुनते हैं सिन्गल लोग जाते हैं तो कितना मतलब कि होती हैं तो अगर आप सात लोग जा रही हैं तब तो बहुत अच्छा है और ट्रेन से सफ़र भी आपका अच्छा रहेगा और किराया भी इसका कम है हाँ हाँ अगर आप पहले से रिजर्वेशन करा लें नहीं तो पहले से करा लीजिए आप तुरन्त टिकट लेना चाह रही हैं तो तुरन्त भी टिकट ले सकती हैं हाँ रिजर्वेशन में यह रहता है कि आपको डेट मिल जाती है कि इस डेट को आपको यह ट्रेन मतलब कि अटेन्ड करनी है और अगर आप तुरन्त टिकट ले ठीक ठीक